आंनि जिउ जारिमिनाव आङो मोनबोनायखौ बुंनोसै नोंथां मोननि सिगाङाव दिनै आङो ओ संसार जाजेननायनिफ्रायनो फिसा फिसौ खांबोदों आरो फेदेरबोदों फोलावबोदों एखनबा दुखु खस्ट' जाबोनांदों

न'खर संसारखौ सालाय बोदों बिनि थाखायनो आंनि जिउआव बारा मोजां नङा एखनबा दुखु खस्ट' एखनबा मिनि रंजा बे बायदिजोंनो आङो दिनैसिमबो दिन थांनानै दङ' नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो दिनै फोरमायहरनाय जाबाय नोंथांमोनहा बेखौनो खोनासंनानै दिनै आंनि जिउ जारिमिनखौ खोनासंदो